न सिर्फ़ु जाइफ़ाउनि जो ई कमु कान्हे रोटी ठाहिणु छोकिरनि जो बि कमु आहे मर्दनि जो बि कमु आहे रोटी ठाहिणु अॼु जे ज़माने में छोकिरियूं ॿाहिरि कमु कारि करण थियूं केॾी केॾी महिल कम खां देर थी थी वञे त मर्दनि जो कमु आहे कि रोटी ठाहिणु घर में ऐं मर्दनि खे रोटी ठाहिण अचणु खपे केॾी महिल घर में जाइफ़ा बीमार आहे त मर्द खे रोटी ठाहिणु अचणु खपे पहिरें ज़माने में जाइफ़ा छोकिरनि खे रोटी ठाहिणु न सेखारींदीयूं हुयूं मां पुटनि खे रोटी ठाहिणु न सेखारींदीयूं हुयूं हुनजो मञिणो हूंदो हुओ कि छोकिरा आहिनि ख़ाली कमु धंधे ते ई वेंदा घर में रोटी पाणी न कंदा इनकरे पहिरें मर्दनि खे रोटी पाणी ठाहिणु नथी अचे पेई पर अॼु जो ज़मानो ॿियो आहे अॼु जे ज़माने में मर्द जाइफ़ा गॾु कमु करण था त गॾु में कमु रोटी बि ठाहिणु अचणु खपे हुननि खे केॾी महिल जाइफ़ा घर में बीमार आहे त मर्दनि खे रोटी ठाहिणु अचणु खपे जीअं मुंहिंजे घर में मुंहिंजो घोटु रोटी ठाहींदो आहे केॾी महिल मां बीमार हुजा त रोटी ठाहींदो आहे केॾी महिल किथे मां ॿाहिरि हुजा तॾहिं बि इहो घर में रोटी ठाहे सघंदो आहे हीअं रोटी में हुनखे दालि चांवरु ठाहिणु अची वेंदा अथसि ऐं मांस में हुनखे अण्डे जी भुरजी बि ठाहिणु अची वेंदी अथसि फुल्को पचाइण अञा नथो अचेसि फुल्को मां धीरे धीरे सेखारांसि थी पेई हिनखे फुल्को अचणु पचाइणु अची वियसि तेॾी महिल लॻभॻि मानी थी वेंदसि हुनखे रोटी ठाहिणु अची वेंदसि त दालि चांवरनि में दालि बि सुठी ठाहे छॾींदो आहे चांवर थोरा हेठि मथे छॾींदो आहे चांवर बि चंङी तरह ठाहिण अची वेंदा अथसि हाणे धीरे धीरे अॼुकल्ह माण्हुनि खे पुटनि खे रोटी ठाहिणु सेखारणु खपे केॾी केॾी महिल ॿार होस्टल पढ़ण वञनि था पिया त हुनखे हुते तकलीफ़ थी थिए पेई ॿाहिरि रोटी खाइणी थी पिए पेई हिन करे छोकिरनि खे बि रोटी ठाहिण अचणु खपे इअं माउ जो कमु आहे कि पुटनि खे रोटी ठाहिणु सेखारियो ताकी पुटु घर में रोटी ठाहिण ऐं जंहिं महिल वग़ैरह पढ़णु वञणु त हुते बि रोटी पाणी खाई सघनि